हैलो एह् ट्रैवल एजेसी दा बोला दे ओ एह् ग़ड्डी चाहिदी ही केह्ड़ी गड्डी ऐ थोह्ड़ी अच्छा अच्छा ते केह् रेट ऐ एह्दा अच्छा तां ठीक ऐ ते बाई तरीक गड्डी मिली सकदी ऐ अच्छा आं देई देओ ते इत्थें ओह् हैलो होर केह्ड़ी गड्डी ऐ थुआढ़े कोल रेट सारें दा सेम ऐ अच्छा अच्छी भी सारें सीटें दा

ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ भी ठीक ऐ ठीक ओके